हेलो हाँ हम बोल रहे हैं कि हम मधेपुरा आए हैं घूमने के लिए हाँ तो कौन कौन मंदिर अच्छा है आप हमको बताइए एक ही मंदिर है दूसरा मंदिर तीसरा मंदिर

और वहाँ पर चलने वाला वाहन है न

और क्या किराया भी कैसे लेते हैं हम लोग तो ट्रेन है तो उतना नहीं जानकारी है आप लोग तो जानता होगा कि किराया का क्या है

ठीक है चलते हैं